दो लाख बीस हज़ार दो सौ पैंतीस चार लाख तीस हज़ार चार सौ पचास आठ लाख दस हज़ार दो सौ बीस छ लाख बारह हज़ार तीन सौ पैंतीस तीन लाख चालीस हज़ार चार सौ सैंतीस